हैलो तव्हांखे छा खपे

खीरु खपे कहिड़ो मदर डैरी जो कहिड़ो फुल क्रीम टोंड डबल टोंड फुल क्रीम ॿ कीलो त कीअं कीअं तव्हां वठण ईंदव या मां अछा मां ॾियण अचां अछा कहिड़ो वारो खपे फुल क्रीम मदर डैरी हा हुन जो रेट ख़बर अथव न छह हिकु कीलो छहासठि रुपये जो आहे हा ॾई वञा पैसा खुला अथनि

अछा ठीकु आहे हा ओ आ अच्छा तव्हां बई ऑनलाइन पेमैंट कंदव या कैश कंदव अछा कैश हा तव्हां चयो खुला आहिनि अछा मां तव्हांखे ॿियो छा छा खपे पनीर खपे ॾही खपे पनीर टे सौ वीह रुपया हा ठीकु आहे हिकु पाउ जो असी रुपया थी हा ॿ सौ ॿारहां अछा ठी ठीकु आहे ॿियो कुझु खपे ॾही अच्छा त छा ॾही आहे ॾेढ सौ रुपये किलो हा ठीकु आहे ॿ सौ सतासी थी विया

ठीकु आहे ऐं ॿियो कुझु खपे त ॿुधायो सोयाबिन जी चाप अछा ठीकु आहे उहो बि खणी ईंदुमि उहा ढाई सौ ग्राम ईंदी पंजाह रुपये जी अछा पोइ अधि किलो खणी अचां हा ठीकु आहे मां खणी थो अचां जय झूलेलाल